ہاں ہلو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کیا ہم کو دانت میں درد ہو رہا تھا تین دن سے چار دن سے اور آپ سے دکھانا ہے کیا ہے نہیں ہے چیک کر لیتے اس کا دوائی ووائی دے دیتے سر جی دکھائے تھے ایک ڈاکٹر کو دکھائے تھے اس میڈیکل گئے تھے اور اس نے دوائی دیے تھے اور دیکھیے ہیں کیا ہے نہیں ہے آپ اپنے سے دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا دانت میں کیوں درد ہوتا کیوں رات میں بے چینی ہوتی رہتی ہے رات میں درد سے منہ اور دانت کا تربہ اگ گیا ہے جی جی جی یہ چوا ہے نا چوا چوا کے اندر مجھے نچوا پتا نہیں کیوں سے درد ہوتا رہتا ہے اس سے درد ہوتا رہتا ہے ہاں مسوڑھہ جتنے بھی ہاں مسوڑھہ دانت دانت بھی ہل رہا ہے ایسا تو نہیں دانت ہل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مسوڑھہ پھول گیا ہو اور درد ہو رہا ہو یہ سب تو نہیں ہے کارن جی جی

جی گاؤں وے کے رہنے والے ہیں گاؤں وے میں ہیں آپ جی جی جی جی اس دوائی سے ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا نا ڈاکٹر صاحب پوری دانت درد ہو پورا چوا ٹھیک ہو جائے گا نا سب جی دکھاتے ہیں جا کے دکھاتے ہیں ایکسرا بھی کرا لیتے ہیں دانت کا دیکھتے ہیں کیا ہے نہیں پتا چل جائے گا اس سے ہے نا ڈاکٹر جی جی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کھگڑیا آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں میڈیکل پہ آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں میڈیکل پہ اور آپ ایکسرا کر کے دیکھیے اور دوائی دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کل نہیں کھگڑیا ٹھیک